दरभङ्गामे धान कऽ फसल मुश्त होयत छै दालिके फसल मुश्त होयत छै गहुँम कऽ फसल मुश्त होयत छै गन्ना कऽ फसल मुश्त होयत छै तऽ हमसब जे धान उपजाबैत छी अक्टूबर महीनामे हमसब गेहूँ करैत छी गेहूँके फसल कऽ हमसब जोतबैत छी खेतसँ ओहिमे खाद छीटैत छी ओहिमे गेहूँ छीटैत छी ओकर बादमे जहन किछु दिन एक महिना डेढ़ महिना होइए तऽ हमसब फेर ओहिमे पानिसँ पटबैत छी पानिसँ पटेलाके बादमे हमसब फेर खाद ओहिमे डालैत छी खाद डाल डाललाके बादमे हमसब एक महिना डेढ़ महिना फेर इंतजार करैत छी तऽ अप्रिलसँ आ मार्चके बीचमे हमसब ओकरा कटबैत छी हमसब ओकरा मशीनसँ धुनाबैत छी पहिने हमर ससुर सब छलखिन जे माल जालसँ करबाबैत छलखिन आब हमरा सबके पासमे ओसब नहि छै तऽ हमसब मशीनसँ करबाबैत छी ओहिमे फसल कऽ आनि कऽ घर परमे सुखाबैत छी हमसब फटकाबैत छी रखैत छी घर परमे ओकर बादमे हमसब ओकरा पीसा तीसा कऽ हमसब धोए पीसा कऽ यूज करैत छी बाल बच्चाके खुआबैत छी ओकर बाद चलू दालिमे दालि हमसब जे उपजाबैत छी तऽ ओकरा दालि कऽ छीटला कऽ बादमे ओहिमे खाद जादा नहि लगैए एके बेर खाद अच्छा छै नहि अच्छा छै तऽ नहि दिऔ खादके लेकिन दालिके फसल जतबी होइए हमरा सबके निरोग मिलैए हमर सबके ओहिमे खाद पानि बला नहि जादा मिल मिलैए खादमे दैकऽ बलामे हमसब साइडमे हमसब खेत कै दै छियै बिन खाद बलामे हमसब साइड खेत कै दै छियै दू तरहक दालि उपजाबैत छी दू तरहके दालिके रखैत छी मूँगके दालि उपजाबैत छी मसूरके दालि हमसब उपजाबैत छी खेसारीके दालि उपजाबै छी जाहिमे खेसारीमे हमसब खाद नहि दै छी मसूरमे देलहुँ खाद खादमे नहि देलहुँ मूङ्गमे नहि देलहुँ ओकर बाद चलू कटेलहुँ हमसब अप्रिलमे मइमे हमसब कटेलहुँ ओकरा धुना कऽ फटका कऽ अपन रखलहुँ यूज कयलहुँ बाल बच्चा कऽ अपन खुएलहुँ चलू ओकर बादमे अहाँ धानमे धानमे चलू अगस्त सेप्टेम्बरमे हमसब दू इञ्च तक पानि रहैए हमरा सबके खेतमे दू फीट तक तै खेत कऽ हमसब ट्रेक्टरसँ जोताबैत छी कोराबैत छी कादो बनाबैत छी कादो बनेलाक बादमे हमसब ओहिमे धानकऽ गाछ कऽ बिआ जे हमसब पारने रहैत छी मइ जूनमे जुलाइमे ओ गाछ जहन कमसँ कम पाँच सात फीटके होइए दश फीट कऽ होइए भरि ठेहुन कऽ तखनि हमसब उखारि कऽ ओहि कादोमे जाके रोपैत छी रोपलाके बादमे फेर किछु दिनके बादमे पन्द्रह दिनका बादमे जहन लागि जाइए सब खेत तहन हमसब ओहिमे खाद छीटैत छी हमसब पानि ओहिमे नहि देलहुँ जे आया बख्त पड़लै आ पानि पड़ैके व्यवस्था करऽ पड़ल तऽ कयलहुँ नहि तऽ नहि देलहुँ ओहि धानकऽ हमसब देखभाल करैत रहलहुँ जनसँ कमबेलहुँ कमदौनी करेलहुँ कमदौनी करेला कऽ बाद ओहिमे हमसब देख भाल करैत करैत ओहिमे जहन शीश धरैए तहन शीश धरला कऽ बादमे हमसब कीड़ा मकोड़ा बला जे लागैए ताहिमे ओहिमे हमसब दबाइ मारैत छी कीड़ा मकोड़ा नहि लागे धान बचत हुए धानके देखैत देखैत हमसब जहन अक्टूबर नवम्बर नबंबर दिसंबर जहन जाइत छी तहन नबंबर दिसंबरमे हमरा सबके धान कटैए कटेलाके बादमे हमसब की करैत छी जनसँ कटाके खेतमे अनलहुँ मशीनोसँ आब कटैए लेकिन हमरा सबकऽ तरफ अखनि तक मशीन नहि कटलक हँ जन अपना हाथसँ काटैए गृहस्थ ओकरा झट झटबाबैए झटबा कऽ धान कऽ घर पर हमसब अनैत छी हमसब औरत लोग ओकरा उसनैत छी फटकैत छी फेर उसनलाके बादमे सूखबैत छी सूखेलाके बादमे हमसब ओकरा कूटबैत छी कूटेलाके बादमे हमसब ओकरा कूटाके अपना अपना कोठीमे अपना अपना ड्राममे फटकि कऽ राखैत छी सब मिलकऽ ओकरा हमसब बनाबैत छी भात दालि सब्जी हमसब बनाबैत छी हमसब खाइत छी